नमस्ते मैडम असें फोन लैना हा वन प्लस दा ते केह्ड़े केह्ड़े फोन आये दे वन प्लस दे ओह् जेह्ड़ा नमां फोन आये दा वन प्लस नियो थ्री ओह् ओह्दा कनेहा रेट चला दा अच्छा अच्छा चाली ज्हार ते किन्ना मतलब शैल ऐ ना फोन अच्छा ते किश डिस्काऊंट बगैरा किश मिलग ते अच्छा ऑफर ऐ कोई इंया फंक्शन दा कोई फेस्टिवल दा ऑफर होंदा चलो कोई निं में आना ते चक्कर लाना शामीं तगर ते चाली ज्हार दा तुसेंगी दस्स परसेंट घटाइयै तुसेंगी ते बिल बनायो ना पक्का भी अच्छा अच्छा ठीक ऐ थैंक यू भी